सिलाइ मशीन हमहुँ सीखै लए चाहै छियै सरकार जब भेजतै सब कुछ तऽ सीखबै हमरो मोन होइ छै सीखैके सिलाइ मशीनसँ बहुत लोक सीखै छै हमहुँ सीखबै आब सिलाइए मशीन सब सीखबै सीयै आर लेल सब